میں اور خاندان کے لوگ عید کے دن خاص کر عید قرباں کے دن صبح صویرے اٹھتے ہیں فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر تلاوت کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور گھر آتے ہیں گھر آ کر عید کی تیاری ہوتی ہے یعنی عیدگاہ جانے کی تیاری ہوتی ہے ہم کپڑے پہنتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں اور پھر سیوئی وغیرہ کھاتے ہیں اور سب لوگ مل کر عیدگاہ جاتے ہیں عیدگاہ میں امام صاحب جو بیان کرتے ہیں اس کو غور سے سنتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے اپنے اندر سموتے ہیں پھر امام صاحب نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہونے کے بعد ان سے ہم لوگ ملتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں واپسی کے بعد گھر پہ ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں اور ہم بھی دوسرے کے یہاں جاتے ہیں اور اس طرح ہم لوگ عید ایک دوسرے کے ساتھ خوشی اور مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ ہم عید گزارتے ہیں اور عید کرتے ہیں اسی طرح ہم لوگ قربانی کرتے ہیں اور قربانی کے جانور کا تین حصہ لگاتے ہیں ایک حصہ اپنے لیے ایک حصہ رشتےداروں کے لیے اور ایک حصہ غربا کے لیے